भारताच्या उद्द्योग वेवसायाक खूब काळा सावन खूब देश जोडिल्ले आसात हाचें कारण म्हळ्यार भारत हो प्रामाणीक देश जावन आसा आनी ताची किर्त जगभर पसरलेली आसा पूण सगळ्यांत वायट परिस्थिती अशिक्षीत लोकां खातीर जावन आसा आमकां शिक्षीत कामगाराचो उणाव आसा नव्या शैक्षणीक मळार नव्या भुरग्यांक संदेचो अभाव आसा कांय वेळार भुरग्यां भितर टेलन्ट आसा पूण खंय तरी आर्थिक बाबतींत तो वा तें फाटीं उरता जर भुरगीं चड शिकिल्लीं आसात तर तांकां बऱ्या पगाराची नोकरी फावं जाता आनी भारताच्या वेगवेगळ्या मळार वेगवेगळ्या दिकेन तांचो उदरगतीचो प्रवास सुरू जाता आनी तांच्या कर्तुत्वांक वाव मेळटा बरें शिक्षण घेतिल्ल्यान तांकां बरी नामना बरी किर्त फाव जाता आनी तशेंच तांचें जगणें सोपें सुटसुटीत जाता